میں بیان كرتی ہوں كہ میں نے جس تركیب پرعمل كیا ہے وہ توقع كے مطابق ٹھیک نہیں نكلی تو میں اپنی كوئی بھی چیز جو بنا رہی ہوں وہ خراب نہ ہو اس كے لیے میں اس میں كافی اور چیزیں ایڈ كر دوں گی جس كی وجہ سے میری سبزی خراب نہیں ہوگی میرا كھانا برباد نہیں ہوگا اس میں میں اور مسالے ایڈ كر دوں گی اور كچھ اور ایسا ایڈ كر دوں گی جس كی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوگی اور سبھی لوگ اسے كھا پائیں گے كیوںكہ اگر جس تركیب سے میں نے وہ بنایا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ٹھیک نہیں نكلتی ہے جو میں نے بنائی ہے اس تركیب سے تو میں اس تركیب میں كچھ اور ایڈ كر كے اسے ٹھیک كر دوں گی جس سے میں نے جو كھانا بنایا ہے وہ برباد نہ ہو اس میں اور مسالے رسیپی وغیرہ ایڈ كر دوں گی اور وہ سبھی كے كھانے لائق ہو جائے گی اس تركیب سے میں اسے ٹھیک كر سكتی ہوں